हांवें जो प्रोडक्ट घेतलेलो तो म्हणल्यार किचन आनी तातूंत भितर हांवें डस्टबीन हें घेतलें किचन म्हाका चडशें लायक ना कित्याक म्हाका रांदपाक चडशें आवडना आनी डस्टबीन सगल्यांक खबर आसा की डस्टबिनाचें धाकणें ओपन आसल्यार सगल्याक वास येता आनी सगळ्याक मागीर प्रोब्लम जाता